हम लोग अपना पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं जैसे कि मालवा में दाल बाटी का प्रचलन है तो हम लोग दाल बाटी बनाते हैं इसी तरह हम अन्य सन अन्य धर्म की संस्कृति का भी भोजन बनाना व्यंजन बनाना पसंद करते है जैकी जैसे की साउथ इंडियन का हम आज कल चलन में इडली सांभर डोसा और ये सब साउथ इंडियन डिशेज़ हैं लेकिन सभी खाना बनाना पसंद करते हैं जैसे कि पंजाबियों का छोले भटूरे ये भी बहुत पसंद करते हैं सभी तरह आज कल सभी संस्कृति के सभी उनके अपने अपने धर्म के व्यंजन सभी दूर प्रचलित हैं और सभी लोग खाना बनाना और खाना पसंद करते हैं जैसे कि मालवा में इधर दाल बाटी चूरमा और अनेक प्रकार की चीज़ें बनती हैं और इसी तरह से आ सबकी अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर जो व्यंजन बनाए जाते हैं सभी पसंद करते हैं और बहुत बनाना आसान भी है इसको हर तरह के आजकल सोशल मीडिया क्या उस पर बहुत सारी रेसिपीज दी जाती हैं उस से देख देखकर बनाने में हर किसी को आसान हो जाता है हर तरह की व्यंजन की बहुत सारी रेसिपी अ सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं जिसको हर कोई आसानी से देखकर अ बनाना सीख जाता है बनाते भी सभी संस्कृति के व्यंजन और सभी खाते भी हैं पसंद भी करते हैं और हर चीज़ हर इंसान के लिए बनाना बहुत आसान हो चुका है तो सभी लो सभी संस्कृति के सभी धर्म के व्यंजन जैसे कि सेवईयां बनाना मुस्लिमों के उसमें सेवईयां बनाना बहुत अच्छा माना जाता है उनकी एक प्रकार की मिठाई है जो कि सेवईयां भी सभी बहुत आसानी से बना लेते हैं इडली सांभर आसानी से बनाते हैं छोले भटूरे आसानी से बनाते हैं दाल बाटी मे लड्डू आसानी से बनाते हैं इसी प्रकार हर तरह की संस्कृति का हर तरह का व्यंजन बनाना और खाना पसंद करते हैं सभी लोग